ہیلو آپ پرتبھا ٹریلول سے بات کر رہے ہیں جی مجھے منتھ کے لاسٹ میں گُھومنے جانا ہے دلّی جی دلّی قُطب مینار لوٹس ٹیمپل لال قلعہ وغیرہ ہماری فیملی ہے آپ آپ بتائیے جی میرے گھر میں ٹوٹلی چھ ممبر ہیں اور کار میں ہو جائے گا نہیں صرف مجھے دو دِن کے لئے ہی جانا ہے جی

میں ایسا کرتی ہوں آپ کے شاپ پر ہی آ جاتی ہوں تو میں کب آؤں پھر ٹھیک ہے مجھے منتھ کے لاسٹ میں جانا ہے میں آپ کے پاس آتی ہوں ایک آدھے دِن میں

جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ